باقاعدگی سے کتاب پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں مثال کے طور پر باقاعدگی سے کتاب پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے کتابیں مختلف موضوعات پر معلومات فراہم کرتی ہیں جس سے آپ کا علم وسیع ہوتا ہے اسی طریقے سے مسلسل مطالعہ کرنے سے ذہنی سکون یعنی کتاب پڑھنا ذہنی دباؤ کم کرتا ہے اور دماغ کو آرام فراہم کرتا ہے اسی طریقے سے جو ہم مسلسل مطالعہ کرتے ہیں یا باقاعدگی کے ساتھ کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ نئی نئی زبان جو لغت کے اعتبار سے زبان اور لغت میں ہماری بہتری آتی ہے اور پڑھنے کے اندر تسلسل یعنی روانی کے ساتھ ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں جیسے کتابیں پڑھنے سے آپ کی زبان اور لغت میں بہتری بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو تخیل اور تخلیقی صلاحیتوں میں مسلسل مطالعہ کرنے سے اور باقاعدگی کتاب پڑھنے سے اضافہ ہوتا ہے یعنی کتابیں آپ کے تخیل اور تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہم مسلسل مطالعہ کرتے ہیں تو توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت یعنی آپ کے اندر جو صلاحیت ہے جو کمی یا جو ہوتی ہے اس میں اضافہ کرتا ہے اور مسلسل پڑھنے سے آپ کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت میں یعنی آپ کے اندر جو صلاحیت ہے جو آپ ابھی تک ابھار نہیں پا رہے تھے لیکن آپ مسلسل کتابیں پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ صلاحیت ابھر کر سامنے آتی ہے اسی طریقے سے یہاں ایک سوال اور کیا گیا ہے جو آپ نے جو تازہ ترین کوئی سی کتاب پڑھی ہو اس کا نام بتائیں اور وہ کس بارے میں تھی تو میں نے ابھی تازہ ترین ایک کتاب پڑھی ہے جس کا نام رام اللہ ہے جو اصل عربی زبان میں ہے لیکن تقریباً دنیا کے اکثر زبانوں میں اسے صرف ہندوستان کے کچھ زبانوں میں ترجمہ نہ کیا گیا ہو بلکہ اردو زبان میں کئی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اور اسی طریقے سے میرے عزیز اور میرے دوست ہیں ایک نایاب حسن صاحب انہوں نے اردو ترجمہ بہت شاندار کیا ہے رام اللہ کا عربی سے اور انگلش زبانوں میں انگلش اسپینش اور جرمنی فرانس چائنیز یعنی دنیا کی اکثر زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہے اور اس کتاب کے اندر لیکن یہاں جو میں نے جو پڑھی ہے وہ عربی زبان کی پڑھی ہے اور عربی زبان سے جو اردو ترجمہ کیا گیا ہے اسے بھی پڑھا ہے تو جو اردو زبان کے اندر کیونکہ ہماری زبان اردو ہے تو اردو زبان میں پڑھنے کی وجہ سے مجھے بہت سی آسانیاں بہت سے نئے لغت بہت سی نئی صلاحیتیں اور بہت سے تخلیقی مواد وہاں ملے اور اس کتاب کے اندر پورا ایک واقعہ فلسطین کا ہے یعنی اسرائیلی جو ہے کس طریقے سے فلسطین میں آئے کس طریقے سے اسے کیمپ کی صورت میں باضابطہ طور پر انہیں رہنے کے لیے فلسطین کے اندر جگہ دیا گیا پھر اس کس طریقے سے وہ ایک قابض ہوئے اور کس طریقے سے اب ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اور کن کن راستوں سے وہ گذرے اس کتاب کے اندر یعنی فلسطین کی ایک تاریخ کو یعنی اسرائیل شروع کچھ کیا کہتے ہیں شروع زمانے کی بھی تاریخ کو بتایا گیا ہے لیکن اکثر جو تاریخ اس کے اندر پچانوے فیصد جو تاریخ بیان کی گئی ہے وہ اسرائیل کے قابض ہونے کے بعد یعنی یہ لوگ جب آئے ہیں یعنی ان کی جب قتل و غارت گری ہوئی اس کے بعد ان کو اپنے ملک سے نکالا گیا پھر یہ فلسطین میں جا کر کیمپ کی شورت صورت میں یعنی انہیں رہنے کے لیے جگہ دی گئی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس طریقے سے کام کیا اور پھر یہاں آکے وہ قابض ہو گیے فلسطین کے اوپر یہ پورے واقعات کو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے